ओम आंथ' बुहुत बुहुत गोजोन्ना मोनदों आसामनि सोलोंथाइ मोन्नानै औ जोङो बुहुत सोलोंनो मोनदों माने फ्रिलै माने आंथ' गभारमेन्ट गभारमेन्ट स्कुलावनो फरायनाय नालाय जों जेबो फैसा होआ लासिनो जोङो आङो फ्रिलि फरायनो मोनदों आरो बुहुत सोलोंनो मोनदों माने फरायनाय माने जोंनि क्लासनिल' नङा ओह बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन बुहुत नलेज मोनदों आरो बे जोंनि माने मोनसे गेदेर माने सोलोंनो मोन्नाय माने खाफाल गोनां जे जोङो जामबि जायालासेनो थायासै माने जों फरायनो मोन्नानै जों एटलिस्ट बा गुबुन हादोराव मा जागासिनो दं बा सं संसाराव मा जागासिनो दं माने जेरै जोंनि जोब जेरै जोंनि जातिफ्रा माने आगोलनि दिनाव गोदोसोनानै दंमोन माने सोलोंथाइ गैयैनि खार'नाव एग्रिकाल्साराव गोदोनानै दंमोन बा बेमार आजार जाब्लाबो जोङो माने खोमसि फोथायनाय दंमोन माने जों हस्पिटेलफोरखौ मोन्थियामोन आरो बुहुत बुहुत कमार्सनि फारसे बा बिजनेसनि फारसे माने वाल्डनि फारसे जोङो जेबो बुजिना गैयामोन माने सोलोंथाइ गैया मिन जेबो मोन्थिया माने जों गोदोनानै थानाय माने दैखरनि एम्बु बायदि मोन नाथाय जोङो सोलोंथाइखौ मोन्नानै माने दैखरनि एम्ब्लुल' नङाअम्बु नंला माने माबा मोनसे सोलोंनो मोनबाय माबा मोनसे मोन्थिनो मोनबाय जे अह बिदिसो मोने बेमार आजार जाब्ला माहा थांनांगौ मा खालामनांगौ माने खोमसि फोथायनायफोरा गैला माने आगोलनि दिनावथ' अनेख दा खोमसि फोथायनाय दंमोन माने सोलोंथाइ गैयैनि खार'नाव जोंनि जाय जोंनि माने जोंहासो माने खोमसि फोथायनाया थायो आरो दह जेब्लानाखि सोलोंथाइ फैबाय जोंनियाव खोमसि फोथायनाया गोजान जाबाय आरो बुहुत माने गोदान गोदान टेकनिकफोरखौ जों सोलोंनो हायो माने आबाद मावनायावबो जों सोलोंनो हायो जेरै गुबुनादे माने गुबुन हादोरा बेस बेसे एडभान्स आबाद माइ मावनायआव जों सोलोंथाइखौ मोन्नानै जोंबो बेसोरनि बायदि माने एडभान्स माने आबाद मावनाय जों बेसोरनिफ्राय सोलोंनो मोनबाय आरो बेल' नोङा जोंनि हान्थिनायाव माने जोंनि गान्नाय जोमनाय बा जोंनि संनाय खुरनाय जोंनि गासै बिबानावबो गासै बिभागाव बे सोलोंथाइया माने जोंनि जिब'नाव बुहुत माने इम्प्रुफमेन्ट लाबो माने सिटेन्डार अफ लिभिं माने जोंनि जिब'ना बुहुत सिटेन्डार जाबाय सह आं ओम बेनिखायनो आं बुहुत ओह माने गोजोन्नाय दे आं सोलोंनो मोन्नानै बे जोंखौ बुहुत हहाय हामदों आरो आरो बिल' नङा जोंनि हारियाबो डेभ्लप जाबोदों आरो जोंनि गेजेरावबो सोलोंथाइ मोन्नानै ओह बुहुत मानसियानो बा जोंनि जिबन माने जों साख्रि मोनदों बुहुतआनो सोरबा सोरबा माबा मोनसे अफिसार जानो हादों सोरबाबा ओह जोंनि हादोरखौ माने जोंनि जातिखौ माने गोजौथिं माने लांनो हादों आरो ओम जोंनि माने जोंनि बे जेंना बा आन इमप्लइमेन्ट नि जेंना बे जेंनाया गोजान जादों ओम गोरों रो रोंगौथिया फैदों रो सोरबाया डाक्टार जानो हादों सोरबाय इन्जिनियार जानो हादों सोरबा टीचार जानो हादों बा सोरबा ससियेल वार्कार जानो हादों माने मोनसे मोनसे मोजां कन्ट्रिबिउसन आरो जोंनि ससाइटिनि थाखाय ओम बे इडुकेशना बे बे मोनसे सोलोंनाया थह ओम दा बेनो माने जोंनि माने जोंनि बे ससाइटिनि जोंनि बे गुबुंलेखौ बे इडुकेसना बोखारबाय आरो मोनसे गुबुंले जानाय बा बेकवार्ट जानायखौ बेयो माने जे सोलोंथाइया जेबो खादनानै माने मोनसे गोदान माने गोदान जोंनो जिउ होनाय बायदि जाबाय आरो एनिफ्राय ओम औ बि बिरा आसामनि बे सोलोंथाइया बेराथ ओह बुहुत थोजासे आंनि थाखाय बा बुहुत थोजासे बेनो जोंखौ माने बेनो जोंखौ बुहुत हहाय खालामदों बेनि थाखाय जोंनि जिब'ना बुहुत इम्प्रुफमेन्ट जादों नोंगौ बेयो बुहुत ओह माने बुहुत जेंना बा आनइमप्लइमेन्टनि जेंनाफोरखौ बोखारदों जोंनि खोमसि फोथायनायफोरखौ बोखारदों आरो ओम जोंनि बे बुजिनो हायै बे बिफोरखौ बोखारदों बा सोलोंथाइनि गेजेरजों जों बुहुत रोंनो हादों गुबुननिफ्राय गुबुन हादोराव ओह माबायदि नेम खान्थि बा माबादि आसार माबायदि डेभ्लपमेन्ट माबायदि टेक्न'ल'जिफोरखौ बाहायदों माबायदि ओह गोदान गोदान आगजुफोरखौ बाहायदों बेफोरखौ जों सोलोंनो हादों सह आरो आरो गुबुन जायगानि मानसिफोरजों जोङो माने हमन्ड' माने ट्रेडिं ट्रेड खालामनो हादों बिजनेस खालामनो हादों कमार्स खालामनो हादों माने जोंनि जातिया माने जोंनि गेजेरावल' थायाखै जों गोसारलांनो हादों आरो जों जोङो इनभेन्ट खालामनो हादों जों गोदान गोदान बुस्थु बा जोंनि ट्रेडिशेलफोरखौ जोंबो बानायनानै गुबुननो जों फानहरनो हादों माने जोंनि ट्रेडिशनखौ जोङो गुबुन कमिउनेकेशन खामनो हादों माने सोलोंथाइया जोंखौ कमिउनेकेशन खामनायाव जोंखौ बुहुत हहाय खालामो माने गुबुन जों रायलायनायाव जोंखौ बहद हमाय हहाय खालामो बेखायनो जोङो ओह इडुकेशननि गेजेरजों कमिनेकेशन खामनानै जोंनि मुवाफोरखौ जोंनि बानायनाय मुवाफोरखौ जोङो फानहरनो हादों सह बेफोर जोंखौ बुहुत हहाय खालामदों एस इडुकेशना जोंखौ बुहुत ओह माने बुहुत थोजासे